اتر پردیش کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے تعلیمی ادارہ وہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں یہاں الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں وہ جیسے کچھ وہ کوئی ساؤتھ انڈیا سے آیا کوئی بنگال سے اسٹوڈینٹ آیا اور کچھ بہار سے آئے اگر ہم انہیں ایسے ہی پڑھنے کی چیزیں دیں گے اردو میں تو وہ نہیں پڑھ پائیں گے تو ہم انہیں انگلش میں یہاں یو پی کی سرکار دیتے ہیں تو وہ لوگ تاکہ اس کو اچھے سے پڑھ سکے اور یہاں کی جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ بہت زیادہ اچھی اسٹوڈینٹ کلچر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور ہر جگہ کے کلچر کو یہاں مانا جاتا ہے اور یہاں کے جو تعلیمی ادارہ ہے وہ بہت اچھا ہے وہ اسٹوڈینٹ کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے اور ان کی کلچر کی قدر کرتا ہے اور انہیں پڑھانے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کر کے اپنی جتنا بھی بیسٹ ہو سکے وہ دے کر کے انہیں پڑھاتا ہے